میرے خیال میں اردو زبان کا کمپیریزن جو ہے وہ زیادہ تر انگلش زبان سے زیادہ کیا جاتا ہے کیونکہ گزرتے ہوئے وقت میں گزرتے ہوئے وقت میں جو تھا وہاں پر اردو زبان کا زیادہ استعمال کیا جاتا تھا لوگ کیونکہ اردو جو ہے وہ ایک تہذیب کی زبان ہے اردو کا لہجہ لب و لہجہ جو ہے جب انسان اردو بولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تہذیب سے کا استعمال کر رہا ہے تہذیب سے بات کر رہا ہے اردو اپنا آپ میں ایک تہذیبی زبان ہے لیکن اب جو ہے چلتے ہوئے وقت میں اردو کا کمپیریزن جو ہے وہ زیادہ تر انگلش سے کیا جاتا ہے جوکہ میرے نزدیک مجھے بالکل نہیں پسند انگلش جو ہے وہ اپنا اپنے میں ایک الگ زبان ہیں اور اردو جو ہے وہ الگ زبان ہیں تو دونوں کا کمپیریزن جو ہے وہ بالکل ایک صحیح نہیں ہے کیونکہ اردو جو ہے وہ اس کا اپنا الگ مقام ہے انگلش زبان کا اپنا الگ مقام ہے دونوں ہی زبانیں جو ہیں ان کو سیکھنا چاہیے پڑھنا چاہیے بولنا چاہیے لیکن یہ کہ اردو سے زیادہ انگلش کو ترجیح ترجیح دی جائے وہ میرے نزدیک بہت بئے غلط چیز ہے کیونکہ زبان کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے ہمیں اس ویلیو اس کی زبان کی اس ویلیو کو ختم نہیں کرنا چاہیے ہمیں دونوں زبانوں کا استعمال کرنا چاہیے